कोविड नाइनटीनमे जे महामारी भेल छलै तऽ ओहिमे तऽ हमसब बहुत डरेसँ मतलब रहै छलहुँ घरेमे बेसीकाल रहै छलहुँ बाहर निकलैके ओतबा हिम्मत नहि होइ छलै जे कतऽ कोन बेमारी मतलब कोरोनावला मरीज आबि जाएत हमरासबके देहमे भिड़ जाएत हमरोसबकेे भऽ जाएत ताहि दुआरे हमसब बेसीकाल घरेमे रहैत रहौँ आओर घरमे कते काल हमसब रहब हमरासबके घरमे नीक नहि लागै छलै आओर उपरसँ लॉकडाउन भऽ गेल छलै लॉकडाउनमे तऽ आओर एक महिना तक हमसब आदमी अन्दर घरेमे रहै छलहुँ दिनराति हरदम अन्दरेमे रहै छलहुँ घरेमे रहै छलहुँ बाहर भीतर निकलैके फुरसते नहि मिलै छलै आओर केओ भी बाहरसँ जँ आबै तऽ ओकरासबसँ मिलैसँ हमरासबसँ मम्मी पापा मना करैत रहै जे ओतऽ नहि जेबही ओतऽ हुनकासँ नहि मिलबही कियाकि ओसब बाहरसँ आएल छै तऽ हमसब हुनकासबसँ नहि मिलै छलिए आओर बाहरेसँ फोनेपर बात सात होइ छलै लेकिन मिलै नहि छलिए कियाकि हमरोसबके महामारी ई रहिए जे एक दोसरासँ सम्पर्क होइ छलै ताहि दुआरे ओहिसँ रुकावट रहै हमसब नहि मिलै छलिए